घरांत म्हजी आवय बापूय बापूय बरो शिकिल्लो ग्रॅज्युएट जाल्लो आवय तशी खूब शिकूंक पावलें ना आजो आजी कितली शिकलीं हाची म्हाका खबर ना तांकां ल्हान आसतना ह्यो संदी आशिल्ल्यो काय कितें कदाचीत कमी संदी आशिल्ल्यो आसतल्यो पूण गांवांत शाळा कितले पयस गांव कितले पयस हाचेरूय ताचो अवलंबून आसतलो किंवा तांचे आई वडील कितें करताले आसुंये तांचेरूय कांय गजाली अवलंबून आसतल्यो पूण आतां हें अशें ना आतां बशींचीं सोय जाल्या आतां आपलें वाहन म्हूण आसता प्रत्येका कडेन आर्थीक परिस्थिती सुदारिल्ली आसा तेंय बी शिक्षणाचे संदी गांवी गांवी जाल्ले आसात त्या मुळे आतां शिक्षणांच्यो ह्यो पयलीं सारकेल्यो आतां अडचणी ह्यो आडखळी ह्यो कमी जाल्यात आनी सुदारणां ह्यो बऱ्या पद्दतीन जाल्ल्यो आसात अशें दिसता